हलो हांजी मैडम मां प्रकाश पियो ॻाल्हायां तव्हांजे ॿार जो इस्कूल टीचर जय झूलेलाल मैडम मां तव्हांखे केवल इहो थो ॿुधाइणु चाहियां की तव्हांजो जेको ॿार आहे न उहो पढ़ण में थोरो सो कमज़ोरु आहे ऐं जेका बि ॿार असांजे इस्कूल में पढ़ंदा आहिनि उन्हनि सभिनिनि खे जेके बि कमज़ोर आहिनि उन्हनि सभिनिनि खे असां एक्स्ट्रा क्लासिस ॾींदा आहियूं हांजी त तव्हांजो ॿार जेको आहे उहो पढ़ण में कमज़ोर आहे त असां उन्हनि खे बि एक्स्ट्रा क्लासिस ॾेई था सघूं पर ॻाल्हि इअं आहे की हुन जो थोरो सो चार्ज लॻंदो आहे असां पंद्रहां सौ रुपए महीने जो वठंदा आहियूं एतिरो वधीक त काने पर छा आहे की जेका बि पेरेंट्स आहिनि उहे घटि में ही पंहिंजे ॿारनि खे मोकिलींदा आहिनि पर हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधाइण चाहिंदुमि की जाम ज़रूरी आहे छो की ॾिसो छा थींदो आहे की अगरि ॿार नंढपणु में ई न पढ़ंदो मतलबु पढ़ण में कमज़ोर थींदो त अॻियां क्लासिस में वेंदो त उन्हनि जो जेको आहे न नीव जेका पढ़ाई जी आहे उहो जाम घटि थी वेंदी त नुक़सानु ॿार जो आहे ॾिसो पैसो त तव्हांखे ॾिसण में ईंदो पर तव्हां ॿार जे जेको भविष्य आहे उन था मतलबु तव्हांखे भविष्य ॾिसणु खपे ॿार जो की ॿार जो भविष्य सुठी थी वेंदो छो की ॾिसो छा थींदो आहे न नंढपण में ही अगरि नीव सुठी न हुजे त अॻियां जीअं अॻियां क्लासिस में हू वेंदो त पोइ हुनजी पढ़ाई हमेशह सां ई कमज़ोर वेंदी उहो ज़माने सां गॾु क़दमु ताल मिलाए करे न हली सघंदो त मूंखे त लॻे थो की तव्हांखे पंहिंजे ॿार खे मोकिलणु खपे छा त चयो हज़ार हज़ार ॾिसो हज़ार त जाम घटि थी पवंदो छो की ॾिसो छा थींदो आहे की सभिनिनि सां असां पंद्रहां सौ वठंदा आहियूं तव्हां सां हज़ार वठंदासीं त पोइ सभेई चवंदा की भाई ही त ग़लति ॻाल्हि आहे त मूंखे लॻे थो की तव्हांखे थोरो सोच वीचार करणु घुर्जे त पोइ तव्हांजा जेका मुडुस आहिनि तव्हांजा हस्बैंड आहिनि उन्हनि सां पुछी करे ॾिसो अच्छा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे हा बिल्कुलु इहो बि जाम ज़रूरी आहे छो की ॿार जे भविष्य जे लाइ जेको बि फ़ैसिलो माण्हू मतलबु वठे त उहो मतलबु पुरे परिवार जी सहिमति सां हुजणु खपे न त छा थी वेंदो की तव्हां अगरि फ़ैसिलो वठंदा त पोइ तव्हांजा मुडुसु थी था सघनि तव्हांजा हस्बैंड गुसो कनि त पोइ हुननि सां पुछी करे ई मूंखे तव्हां कॾहिं ॿुधाईंदा हा हा हा ही बिल्कुलु ई बिल्कुलु सुठी ॻाल्हि आहे ऐं ॿीं ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहिंदमि की हर हिकु सब्जेक्ट असां पढ़ायूं था ॿार खे त को बि कमी न हूंदी ठीकु आहे ओ के ओ के हरिओम जय झूलेलाल